السلام علیکم جی کھانا بنانے والی بات کر رہی ہیں او ہو میم آپ کیسا کھانا بناتی ہے بتائیے ایک دم عجیب طریکے سے کل رات کا کھانا لگ رہا تھا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا نہیں تو کھانا تو اچھی بناتی ہیں مجھے پتہ ہے لیکن کل پتہ ہے رات میں میرے گھر مہمان بھی آئے تھے تو اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے سالن میں جو آپ کورمہ بنائی تھی اس میں بھی نمک کم تھا اور ہم کو لگا کہ جو ہے مسالہ شاید آپ نے کسی اور کمپنی کا لا دیا ہو کھانے میں بالکل ذائقہ نہیں تھا تو ایسا کیوں ہو گیا وہی میں پوچھ رہا تھا ہیلو ہاں تو مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے نا او ہو او ہو تو آپ کسی اور کو بھیج دیتی نہیں نہیں تو آپ کسی اور کو بھیج دیتی کھان او ہو تو نہیں ایسا ہوا کرے جیسے آپ کی طبیعت اگر خراب ہو جائے یا کوئی پریشانی ہو جائیں تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ سر جو ہیں میں آپ آج نہیں کھانا بنا پاؤں گی دکت ہو جاتی ہے نا کھانے میں ایسا مطلب کوئی ذائقہ تھا ہی نہیں نہ نمک تھا نہ مسالہ تھا مسالہ بھی ایک دم لو کوالٹی کا مجھے مجھے اندازہ ہو گیا تھا رات میں ہی کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی آئیں تو آئندہ سے خیال رکھیے نہیں ابھی اس سے پچھلے پچھلے والے ہفتے پچھلے ہفتے جو ہے بھی آپ کی طرف سے ایسے ہی ہوا تھا کھانے میں دکت آنے لگی تھی چاول ایک دم کچا ہی رہ جاتا تھا اور آپ اتار دیتی تھی تو ایسا نہیں کیا جاتا ہے نا ہوں ہوں ہوں بالکل دھیان رکھا ہاں بول دیا کیجیے یا اس کے علاوہ کوئی اگر دیکھیے ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کھانا وانا بنا تو پاتے نہیں ہیں تو آپ کسی کو بھیج دیں گی تو اور زیادہ مہربانی ہوگی ہے نا بالکل کوشش کیجیے بہت اچھے سے اور کیا نام کہتے دوا وغیرہ لی تھی آپ نے تو تو ابھی آرام وغیرہ ہے مطلب آج کھانا بنا پائیں گی یا میں باہر سے ہی منگوا لوں کھانا ہیلو آج آپ کھانا بنا پائیں گی او ہو چلیے کوئی نہیں میں میں ان شاء اللہ کوشش کرتا ہوں کہ کھانا بنا ٹھیک ہے نا میں کوشش کرتا ہوں کہ کھانا بنا کھانا منگوا لوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک السلام علیکم